बोलू जी हँ बोलू न जी गेम मे इंट्रेस्ट है अहाँ गेम के बारे मे जानै के चाहै छी क्रिकेट मे तऽ अहाँ क्रिकेट मे कथि छी बैट्समैन छी की बॉलर छीयै बैटिंग बॉलिंग दुनू करै अहाँके की जादे पसन्द छै बैटिंग पसन्द छै की बॉलिंग पसन्द छै हँ तऽ अहाँ सही जगह फोन केले छी हम क्रिकेटे के कोच छियै तऽ हम अहाँके मार्गदर्शन देब तऽ अहाँ बॉलिंग अहाँके जादे पसन्द छै तऽ अहाँ कए घंटा क्रिकेट खेलै छियै चारि घंटा खेलै छियै तऽ अहाँ बैटिंगो करैत होम बॉलिंगो करैत होम फील्डिंगो करैत होम तऽ अहाँ ट्रेनिंग चाही अहाँके बॉलिंग के बहुत बहुत नीक विचार छी बहुत नीक विचार छै अहाँ हमर एकेडमी मे आके हमरासे मिलब तबतक हम बताए दै छी अहाँके एकटा सुविधा के बारे मे अहाँ अगर जिला स्तर पर खेलब जितब तऽ राज्य स्तर पर जायब आ राज्य स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करब तऽ राष्ट्रीय स्तर पर जायब नेशनल लेवल पर आ ऊहाँ पर निमन करब तऽ इंटरनेशनल खेले जायब तऽ एहिके लेल नीक से प्रैक्टिस करै के छै अहाँ प्रैक्टिस करै के लेल तैयार छियै आ तऽ अहाँके खान पान कइसन छै

तऽ खेल मे खान पान के भी बहुत ध्यान रखै के परै छै डाइट एकदम जरुरी होइ छै डाइट के पालन करै के परै छै आ रोज रोज प्रैक्टिस करै के ट्रेनिंग करै के आ वर्कआउट करै के परै छै सुनले रहली न तऽ ठीक जगह अहाँ फोन कइलीय हम अहाँके मदद करब आ अहाँके आके हमरा ट्रेनिंग सेन्टर मे मिलु हम रोज शाम अहाँके ट्रेनिंग देब ठीक न अब स्टेडियम मे हमर ट्रेनिंग सेन्टर भेलन ओही मे आके अहाँ हमसे मिलु ठीक ठीक